यू पी एस ई जेकियूं बि प्रतियोगिताऊं थींदियूं आहिनि ॿारनि जे लाइ जंहिंजी तियारियूं कंदा आहिनि छात्र स्टूडंट हुनि हुननि जे लाइ मेन समाचार मीडिया मदद ॾाढी कंदी आहे हिन जे लाइ छो की ही बेस्ड ई उन ते हूंदो आहे प्रोग्रेम हिननि जा जेका इग्ज़ैम्स ऐं प्रतियोगिताऊं थींदियूं आहिनि ही बेस्ड ई करंट अफ़ैर्स ते थींदियूं आहिनि ऐं हिन ते न्यूज़ पेपर एंड जेका बि टीवियुनि ते चैनलनि ते अचनि था यां करंट अफ़ैर्स जेका हलंदा रहंदा आहिनि जेकियूं ताज़ियूं ख़बरूं ईंदियूं आहिनि मोबाइल जे थ्रू बि जेकियूं सचियूं हूंदियूं आहिनि ख़ासि करे सचियूं न्यूज़ियूं उहे ई हूंदियूं आहिनि जेके न्यूज़ ज़ी न्यूज़ अचे या स्टार प्लस में अचे जेका बि न्यूज़ ईंदियूं आहिनि उन्हनि ते प्लस जेको न्यूज़ पेपरनि ते अचनि थियूं त इहे समाचार जेका आहिनि हिननि जा रीयल थींदा आहिनि ब्काज़ प्लस ऐं ही हिननि खे पूरी तरह सां मदद कंदा आहिनि ऐं हिननि ते ई हिननि जा क्वेशचन ऐं हिननि जूं तियारियूं हिन ते बेस ते ई थींदियूं आहिनि एंड इहे ई इन्हनि खे प्रोपर उन खे हेल्प करे थी सघे